औ हेलौ औ औ मोजाङैनो दं जों जोंथ' जोंनि माबायाबो मोजाङैनो दङ जोंनि फार्थिनि माबाफ्राबो आंनि समिसथियावथ' बिराद मोजाङानो सोलिगासिनो फजिथिबानो मानि आं एबार हेदट्रिक मारिसिगोनानो एबारबो सिउर खा औ खाथां खा बे हान्द्रेदयाव हानद्रेद माबाखा आंनि फार्थिनि मानसियाबो बिराद एकथिभाव दङ मानि बिराद जि थै थां मावनानै दंथारो आरोखि मानि एबार सललिसयाव ट्रिसखौनो जोंनि मेजरिथिया मोनगोन आरोखि ओरैबायदि औ सरकार दागोना जोंनोखा आरोखि बेनो मोजाङानो दा रिजाल्थ मारै बुजियासां नों होननायखौ अफ'नेनखौ ए है बिसोरखौथ' मा रायलायबावनो बिसिनालाय मा हिंसा मा मा बेजोंलाय मा देरहानो देभ्लबमेन्थनि खोथाखौनो रायलाया बिसोर

बिसोरथ' होनखागोन बोलो होखागोन जायालै खिन्थु बिसोर बिसोरलाय मा हिंसाल' है बिसोरलाय बिसोरथ' मा होनो मा होना राज्यो राजाफ्रा सोरखौ मोजां मोनो नों नुखाबायना दाथ' बेनो जोंनिखौ नुवाखै बिसिबां फजिथिभयाव दङ दा बरथ'मान रिजाल्टनि टाइमखौल' नेदो जायखिजाया कावन्टिंयाव नैबे फैगौ माबायाव बार' सनाव रिजाल्टआ जायखिजाया भतखौल' मोजांयै होदो नोंथांमोनाबो बबे समिसथियाव गोग्लैयोमोन नोंथांआ होबानो जाबाय सोरखौ मोजां मोन्दों सोरखौ मोजां मोनाखै बेफोरबायदि बेनोसै आरोखि माबा सोंबावनांगौ ए दे बेनो जायखिजाया जोंनि फारथियानो खाथां आरोखि एबार सरकार दागोना औ दे दे